फार्मासी कित्याक गेलें आनी फार्मासीन एडमिशन घेवपाक कितें कितें करचें पडलें

आनी फार्मसी एप्लाय करपाक तेंथ जावन बारावी सायंस करून आमकां जी सॅट एक्जाम दिवंक जाय तेज्या मागीर जी सॅटांतल्यान मार्क्स मेळटकत गोंयान दोन कॉलेजी आसात फार्मसीतली एक गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी पणजे आनी एक पी ई एस कॉलेज फोण्या बार्देसान आशिल्ल्यान म्हाका गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी लागीं लागीं पडटा म्हण हायेन थंय एडमिशन घेतलें फार्मसी करपा पयलीं दोन दोन आसतात दोन भाशेचे डी फार्म आनी बी फार्म डी फार्म डिप्लोमा इन फार्मसी तातून तो दोन वर्सांचो कोर्स बी फार्म दॅट इज बॅचलर इन फार्मसी तो चार वर्सांचो कोर्स